हांवें हालीच एक म्हानाट्य केले जाचे नांव आशिल्ले संपुर्ण रामायण एका खेडे गांवान शंबरा परस चड कलाकारांक घेवन अभिनय करपी कलाकारांक घेवन हे म्हानाट्य केले ते नाटक फक्त वीस दिसानीं घडोवन हाडले हांवें संवाद बरोवन तेचे सह दिग्दर्शन करून हे म्हानाट्य यशस्विरितीन केले हाचो म्हाका अभिमान दिसता तेज्या बरोबर म्हजे जे साथीदार आसले जांची हांवें निवड केल्ली त्या साथीदारानी आपूण ह्या म्हानाट्याक तुजी निवड सारकी आशिल्ली म्हूण सिद्ध करपाक यशस्वी थरले हाचोय म्हाका अभिमान दिसता सगळें म्हानाट्य लोकांक आवडलें आनी लोकानीं ते मानून घेतले हाचोय म्हाका अभिमान दिसता